السلام علیکم جی یہیں سے بول رہا ہوں جی بس جی ہے گا ہمارے پاس آپ آ جاؤ تین سال کی جی آپ کی سی بی چیک آپ کی سی بی چیک ہوگی پھر بتا دیں گے ہم آپ آپ آ جاؤ جی جی آ جاؤ